हेल' हेलौ खुलुमबाय सार आङो नोंथांनि बागानाव नायनानै नुबाय गोबांथार गय फुलिफोर दङ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे बोरैहाय बेखौ बानायनाय जायो बोरै साबसिन जायो मा मा जाथो दं नामा सार

औ आह सार बेहाय थांनानै एसे सोलोंजानायनिबो बेब'स्था दं नामा सार

औ औ सार जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय खोन्था हरनायनि थाखाय साबाय थाबाय साबायखर थाबाय सार दे दे